नमस्कार सर सर आप वो किताब विक्रेता हैं किताब बेचते हैं तो आपके पास आपके पास सर टेंथ क्लास का किताब मिलेगा तो उसका कितना मूल्य धन मतलब कि प्राइज़ कितना होता है अच्छा फुल सेट कहा जाए बड़ा सारा अच्छा उसमें से अगर हम चाहें कि अगर आपसे मैएथ का किताब लें तो क्या आप वो अलग से दे सकते हैं तो उसका कितना प्राइज पड़ेगा अच्छा डेढ़ दो सौ के आस पास और आपके पास क्या सब होता है मतलब कि कट पैंसील वगैरह जो जोमेट्री औज़ार बॉक्स जिसे कहते हैं वो सब है अच्छा आपको कोपी वगैरह भी आपके पास उपलब्ध है कॉपी वगैरह उपलब्ध है आपके पास अच्छा ऑफ़िशियल रजीष्टर वगैरह रखते हैं अच्छा तो कुछ था सामान उसका हम आपको आते हैं दुकान पे फिर मिलके बात करते हैं और रेट का थोड़ा सा हिसाब किताब अपना देख लीजिएगा है ना हाँ ना मैंने देखा

तो आप जो हैं सो उसका एक सेमुरी बनाकर के रखिए ताकि हम आएँगे और देखेंगे उस चीज़ को और लगे जो कि अगला दुकान में जो दे रहा है उससे अच्छा आप दें और हम हमको कुछ ऑफ़िसियल फ़्लैप वगैरह भी चाहिए था जैसे कि फ़ाइल वगैरह होता है वो फ़्लैपिंग कार्ड के तरह आता है वो सब भी चाहिए था हाँ हाँ तो वो सब में भी थोड़ा सा रेट सही करके बताइएगा तो हम भी ले लेंगे और हमारे जो कुछ जानकार लोग हैं उनको भी कहेंगे कि भाई उनसे लीजिए तो थोड़ा सा देख लीजिए अच्छा आपके पास आपके पास जो किताब वगैरह है वो वो जैसे कि उसको कहते हैं सेकेंड हैंड वगैरह भी किताब रखते हैं नहीं मतलब होता है ना कि बहुत सी दुकान में सेकेंड हैंड किताब भी मिलता है तो मान लीजिए कि इसको हाँ अच्छा अगर आपके आपके कोई आदमी से जानकारी में ये हो तो पता कीजिएगा कि जो वो सब वो हाफ़ रेट पे मिल जाता है सेकेंड हैंड किताब तो हमें एक दो सेट की ज़रूरत थी हाँ वो सब देखिए ना समझे और और आप जो है ये कोपी वगैरह जो है वो मतलब वज़न के रेट से भी देते हैं हाँ मतलब कि खुदरा विक्री भी अलग देते हैं और जो वो आपका जो ऐसे दुकान कब से कब तक खुला रहता है ठीक है सर धन्यवाद हम आपसे आके मिलते हैं फिर आगे बातचीत होगी